नव्यान जल्मल्लीं भुरगीं आसता ती पयल्या दोन ते तीन म्हयने खूब नाजूक आसता तेन्ना तांची खूब काळजी घेवपाची आसता जशी नितळसाण दवरपाक जाय तांच्या अवती भोंवतणी मागीर तांचे खावपाक घालता तांकां जे खावपाक करतात ते स्वच्छ आसपाक जाय मागीर तांची आयदनां तांचे कपडे सगळें स्वछच आसपाक जाय तांकां तशेंच वेग वेगळी कारणां जी आसात ज्या कारणां खातीर खूब रोग जावंक शकतात तांकां ल्हानपणांत ते रोग शक्यतो ना जावपाक म्हूण आमी ही काळजी खूब घेवपाक जाय जशें जाले की तांचे कपडे कपडे आमी तेंचे नियमीत गरम उदकान धुवपाक जाय तातूंत वेगवेगळे डॅटोल नाजाल्यार थोडी कडू लिंबाचें हें करून कपडे धुतात ज्या कारणान त्या कपड्यांनी आसलले कितें जंतू आसात जे मरतात आनी तांकां रोग जावपाचे चान्स कमी आता तशे तांचे जेवणाचें आयले तर जेवण आमी तांचे करताना तांचे जे प्रत्येक आमी वस्तू वापरतात जेवण करपाक ती बरी आसपाक जाय तातूंत कॅमीकल तशें आसपाक जायना मागीर ती शुध्द आसपाक जाय तातूंत फ्रॅश आसपाक जाय करताना मागीर तांकां समज आमी जेवण भरयतात जेन्ना तेन्ना तांची आयदानां तांची बाटल्यो दुदाच्यो ते आमी स्वच्छ नियमीत गरम उदकान धुवपाक जाय मागीर तांकां घा खावपाचे पयली गरम उदक धुवन तातूंत स्वच्छ करून खावोवपाक जाय ताम ताम आमी हातान समज भरयता कितें जाल्यार आमी स्वताचे हात पयली स्वच्छ धुवपाक जाय मागीर जशेंं भुरग्यांक खूब संवय आसता ल्हानपणान आमी तांकां फळां भरयतात जशीं केळीं जाली जशीं आंबे जाले आता गरमेच्या सिजनान जाल्यार ते आमी स्वच्छ पयली धुवपाक जाय मागीर कापताना सुरी वापरतात ती स्वच्छ धुवपाक जाय आनी स्वच्छ हातांनी तांकां भरोवपाक जाय ज्या कारणान तांची सेहत सुद्दां बरी जाता आनी तांकां रोग जावपाचो चान्स सुद्दां कमी आता तशेंच आमी लोकांक आतां संवय आसा की तांकां भाज्यो उकडून ताची प्युरी करून ताचो सूप कसो करून भरोवपाचो जाल्यार तेच आमी पोवपाक जाय की ज्यो भाज्यो आमी तांकां खावयतात तातूंत कॅमीकल पॅस्टिसायड जशे आसतात जे खूब कमी प्रमाणान वापरपाक जाय ज्या कारणान भुरग्यांक लाँग टर्मान जो एक एफ इफेक्ट जाता हॅल्तार ताच्या परिणाम जाता तो जावपाक जायना तशेंच आमी तांचे जेन्ना भुरग्यांक आमी सकयल जमनीर घालतात खेळपाक तेन्ना खूब भुरग्यांक संवय आसता की ती दिमकूऱ्यांनी सगळे कडेन भोंवता जाल्यार आमी ते एक लक्षान दवरपाक जाय की ज्या जाग्यार आमी ताका घालता ती जागा आमी स्वच्छ पयली पुसून काडपाक जाय मागीर तांकां भुरग्यांक सकयल घालपाचें तशेंच भुरग्याक जेन्ना आमी पयलें उदक नावपाक घालता तेन्ना भारतीय संस्कृतीन अशें आसा की भुरग्यांक पयली तेल लावन मसाज करता मालीश करता तांची बरी की तांची हाडां तांचे जे मास आसा ते घट जावपाक जाय आनी तांकां स्ट्राँग जावपाक जाय जाल्यार ते करता तेल सारके नियमीत लावपाक जााय तांकां तांकां न्हावपाक घाले की परत गोंयान आमी पयल्ले आसा की लोकांक धूप भुरग्यांक धूप घालता म्हणून म्हणल्यार अशी थंडी अशी जावपक जायना म्हणून जाल्यार ते घालपाक जाय नियमीत आनी रातचे तांका जेन्ना न्हिदयतात तेन्ना ताका मच्छरदाणी घालपाक जाय त्या कारणान तांकां मच्छर चावना आनी मच्छरासून वेगवेगळे रोग जाता ते जावपाक जायना म्हणून आनी आमी तीय काळजी घेवपाक जाय की घरा भोंवतणी जे आमचे घरा भोंवतणी आसा ती आमी सद्दां स्वच्छ करपाक जाय खंय आमी उदक साठपाक दिवपाक जायना कांय कुसपा दिवपाक जायना ज्या कारणांनी मच्छर अशें आसत जे वेग वेग तराचे जीव आसा जे जन्माक येवचेना आनी त्या खातीर रोग पसरचोना आनी जी ल्हान भुरगीं आसा तांकां मच्छर ना चावले कारणान कांय अशे रोग जावचेना आनी त्रास जावचेना